आङो बांद्राय माखासे जिब जुनारफोरखौ फिसिनो मोजांबो मोना जेरै सैमा मावजिफोरखौ बांद्राय मोजां मोना ओमफ्राय बिदिनो मोसौ मैसो अमा दाव बोरमाफोरा अमा दाव बोरमाफोरा जेरै जों फिसिनानै नखरनि थाखाय रां फाननानै रां आरजिनानै लानो हायो बिदिनो थाखाय मोसौ मैसो दाव अमाफोरखौ बांसिन मोजां मोनो फिसिनो

मावजि मावजि सैमाफोरखौ मोजां मोना होनबा मानो बिसोरनि थाखाय गासिबो मानसि थाफानांगौ जायो बिसोरखौ फोसाबनो दैलि मोसौ मैसोखौबो खानो नांगौ थेवबाबो नखरनि थाखाय उनाव खामानियाव फैयो बेफोरखौ फिसिनानै उनाव फाननानै रां आरजिनो हायो